اردو ایک بہت تہذیب یافتہ زبان ہے اردو میں تمام باتوں کو بہت تہذیب سے بیان کیا جاتا ہے لیکن کچھ لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے اردو کے بارے میں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ تمام لوگوں کی زبان ہے یہ ہر لوگ یہ تمام لوگ اس زبان کو بول سکتے ہیں دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آج بھی اردو بہت بلندی پہ ہے آج بھی اردو کو بہت فروغ حاصل ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اردو میں نوکریاں نہیں ہیں اردو کا کوئی اسکوپ نہیں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اردو میں آج بھی بہت سی نوکریاں موجود ہیں اردو کا آج بھی بہت سے اسکوپ ہیں بہت سی جگہوں پہ اردو کا استعمال ہوتا ہے بہت ضروری ہے اردو کا استعمال بھی اور پھر بہت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو سیکھنا بہت مشکل ہے لیکن نہیں اردو سیکھنا بہت آسان ہے بہت آسان لفظوں میں اردو میں بہت سے ایسے آسان لفظ ہوتے ہیں جو بہت آسان طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں اردو ایک بہت تہذیب بہت مہذب زبان ہے لیکن اس کی بہت غلط فائدے مطلب غلط فہمی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے پھیلی ہوئی ہیں